नओं व्यापार अॼु कल्ह जी तारीखु़ में चालू करणु जे लाइ कुझु फ़ॉर्मेलिटियूं आहिनि उहे पूरी करणियूं पवंदियूं आहिनि जीअं भई कोई धंधो चालू करणो आहे दुकानु चालू करणो आहे हुन में दुकानु जो लाइसेंस खपंदो आहे ॿियो धंधो कहिड़ो आहे लीगल आहे इलीगल आहे भई खीरु जो धंधो कयूं था त हुन में खीरु जी क्वालीटी सुठी हुजे समझ ऐं कहिड़े बि धंधे में भांडवल खपे ई थो ऐं सुठो खपंदो आ भांडवल घटि में घटि भई माण्हू नंढो नंढे में नंढो धंधो बि चालू त करे त ॿ टे लखि त हुन खे खपनि धंदो चालू करणु में न त नंढो धंधो चालू कंदो नंढो भा नंढो भांडवल सां त हू मार्केट में पुॼी न सघंदो छो कि कंपटीशन वधी वेई आहे